हलो हा जय झूलेलाल हा नरेश हरी ओम हा तां वटि जूता आहिनि हा जूता त मूंखे वॉक करण लाइ जूतो खपे हा पर सुठो ॾेखारिजो जीअं पाइण में हलण में तकलीफ़ न थिए हा ॿियो ॿियो कहिड़ो अथव जूतो डायमंड जा अथव हा डायमंड जो इहो कहिड़ो अघु आहे हा पहिरियां वॉक जो खपे वरी डायमंड जो बि खपे धीअ जी शादी आहे हुनजी सस खे ॾियणो आहे हा अघु कहिड़ो अथसि हील वारो अथसि की इहो लसो अथसि त मूंखे लसो खपे जीअं उअ सस ख़ुशि थी वञे हुनजी हा त पर अधु बि हेॾो वध वधीक न वठिजो जीअं हिसाबु जो वठिजो हा

डॉक्टर चंपल अथव डॉक्टर चंपल हा उ उ उहा न उहा माना नरमु हुजे जीअं गदी माना नरमु हुजेसि हा भाउ होॾा ई ॿियो माल कॾहिं ईंदो त मूंखे सुठी खपे चंपल ॾाढी सुठी खपे ॿा ॿारनि लाइ अथव ॿारनि लाइ ह हा ॿार जीअं जीअं ॾह साले जो आहे पंद्रहे साले जो आहे भाउ केॾी माल अचां हा पोइ अचूं था जय झूलेलाल हा हा हा हा हा हा हा जय झूलेलाल